जियां किश चीज़ां हियां जेह्ड़ियां असेंगी नेईं पता ही जियां हून अस इस बेल्लै न ते अस अपनियां पिछलियां कताबां पढ़गे ग्रंथ पढ़गे पोथियां पढ़गे तां गै ते असेंगी अपने बारे बिच्च पता चलदा कि पैह्ले केह् चीज़ा होंदियां हियां साढ़े बजुर्ग केह् करदे हे जियां हून हून साढ़ै क साढ़ै एह्दे बिच्च च बड़े ज्यादा ओह् होंदे ध्यार आंदे ऐ सालै दे किन्ने गै ध्यार आई जंदे न जियां रक्खड़ियां न टिक्के न लोह्ड़ी ऐ देआली ऐ ते एह् चीज़ां बी हैन ते कन्नै जियां हून साढ़े केह्ड़े केह्ड़े राजे महाराजे आए न ओह् सारा किश असें कुत्थुआं पता पता चलदा ऐ असें ते इ'यां पता नी ऐ जियां हून साढ़े जियां दादे परदादे हे ते उनें ते पता ऐ ते इस बेल्लै असेंगी नेईं ऐ पता कि पैह्ले केह् होएआ हा कि'यां उन्नी सौ संताली दे बेल्लै शौछे पे हे जां किश बी ऐ ते ओह् चीज़ा असेंगी नेईं ऐ पता ते ओह् चीज़ां असें कताबां बिच्चां ते गै गै ते पता लग्गियां अगर अस कताबां पढ़गे जां आं पढ़े आं स्कू स्कूल गे कालेज गे जियां बी जियां बी गे अस जित्थें बी पढ़ने आस्तै गे ते ओह् असें गी अपनी संस्कृति दे बारै बिच्च बी पता लग्गेआ किश किश ते साढ़े घरै आह्ले कोलां पता लग्गेआ ते किश असेंगी कताबें चा पता लग्गेआ जेह्दा असें नेईं पता हा ओह् असेंगी कताबां कताबां पढ़ियै पता लग्गेआ ऐ